ہمارے یہاں مقامی اسکولوں میں داخلے کا طریقۂِ کار بہت ہی سمپل ہے اور اُس میں کوئی دستاویزات وغیرہ نہیں دکھانی پڑتی ہیں صرف ایڈمیشن فیس جمع کرنی پڑتی ہے اور اور کورس کی فیس جمع کرنی پڑتی ہے جتنا کورس کا جو پرائز ہوتا ہے وہ ادا کرنا پڑتا ہے اور اُس کے بعد بچّے کا ایڈمیشن ہوجاتا ہے اُس میں کوئی ایسی دِقّت کی بات نہیں ہے کہ اُس میں کوئی خاص طریقے کے دستاویزات وغیرہ دکھانے پڑیں اور فیس ہوتی ہے بچّوں کی ایڈمیشن فیس اور یہ مفت نہیں ہوتا داخلے کا طریقۂِ کار